औ हेल' मा औ मा खबर बा आमफ्राय खोनानो मोनदों नोंस्रालाय माथो नोगोद गय बागान खालामदों

ए आंबो खालामनो सानदोंमोनलै गयनि माथो दामफ्रा माथो बारायगासिनो थार

औ औ

औ औ औ आं रोंलाय लाङालै इक्सपेरियेन्सआनो गैया नों एसे खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा गय फुलिफोर सोरनावबाफोर दंबाय बायोब्ला

औ औ

औ औ औ औ औ

आं आंथ' दस बिघा बेयाव दस बिघा गायनो सानदोंमोन आमफ्राइ नों एसे रायज्लायना होदो गामिनि हिसाबै डिसकाउन्टफोरखौ एसे बांसिन खालामना होब्लानो जाबाय आरो औ औ औ

लांगोन लांगोन आंनाव हो औ एसे खोनथानो हागोन नामा नोङो मारै मारै गायनांगौ बेफोरखौ

औ औ औ

औ औ औ औ औ

होद जोंनाथ' नोगोद बोरमा मोसौ दङ औ औ बिदिखौनो खालामनो सानबाय आं दे दे साबायखरसै नोंथां दे औ औ दे